वीह अप्रैल उणिवीह सौ नवे टेवीह जून उणिवीह सौ एकानवे ॾह मार्च ॿ हज़ार पंद्रहं सेप्टेंबर ॿ हज़ार पंज पंज फैबररी ॿ हज़ार हिकु